हलो उज्जैन ट्रेन से आ जाओ बस से आ जाओ किस से भी आ जाओ अरे उज्जैन में घूम घूमने की बहुत सारी जगह हैं कोई दिक़्क़त नहीं है आप हाँ एक दिन में भी घूम सकते हो दो दिन में भी इतना है अगर धीमें घूमोगे तो दो दिन लगेंगे और जल्दी घूमोगे एक दिन में घूम सकते हैं अपन घूमने के लिए आपको महाकाल लोक है और सिद्धि है गढ़कालिका है आपके बहुत सारे स्थान हैं देखने के लिए और घूमने की बहुत जगह हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी रहने वहने की होटल है रेस्टोरेंट है सारी सुविधाएँ हैं थेंक यू